आङो थारैनो सोलोंथाइ एबा सिक्साखौ मोननानै दुगा बा गोग्गानायखौ बंसिन मोनदों मानोना सोलंथाइयानो जोंनि एकदम जिउखांनायाव गोनांथार बेसिक बुस्तु बेनिखायनो जों सोलोंथायखौसो सिगांआव लाग्रोग्रोनांगौ दा सोलोंथाय थायोबा नों सासे सुबुंआ गाव मा जानो लुबैदों बा मा खालामनो लुबैदों बेखौ खालामनो हायो मावनो हायो दा सिगां बे जोंनो सोलोंथाइखौनो नांग्रोगौ

दा बे हिसाबै आं सोलोंथाइखौ आबुं लाफुंनो हानानै थारैनो गोजोननाय एबा सेटिस्फेकस'नआ बेवहाय बांसिन दङ